हाँ हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन हैं पेड़ हैं पौधे हैं नदी है जिससे लोगों को लकड़ियाँ पशुओं के लिए चारा मिलता है छाया भी मिलती है हम लोग उसका उपयोग भी करते हैं और नदी भी है पहले थी नदी में पानी था तो लोग उससे अपने फसलों की सिंचाई करते थे लेकिन अब नदी में पानी नहीं आता है और न ही लोग खेतों की सिंचाई कर पाते हैं इसपे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए पशु भी जाते थे नदी का पानी पीने के लिए हम लोग भी जाते थे गाँव के लोग पहले नदी का उपयोग होता था साफ सफाई रहती थी लेकिन अब नदी में पानी ही नहीं आता है तो कहाँ से साफ सफाई होगी और रही बात पेड़ पौधों की तो पहले ज़्यादा पेड़ थे लेकिन अब पेड़ों की कटाई बढ़ती जा रही है जिससे धीरे धीरे करके पेड़ कम हो रहे हैं और नये पेड़ भी लगाए जाते हैं लेकिन बारिश न होने की वजह से कम पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ भी नहीं पकड़ पाता है पशुओं के लिए चारे की भी दिक्कत होती है जब पानी नहीं रहेगा तो चारा कैसे उगाया जाएगा पशुओं को क्या किया जाए चारा खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे सरकार से कम से कम साल में दो बार पानी छोड़े जिससे नदी में पानी आए लोग अपने खेतों की सिंचाई करें प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग किया जा जाए प्राकृतिक संसाधन जो हैं उसका हम लोग सही से उपयोग कर रहे हैं कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है सरकार से ये अनुरोध है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि नदियों में पानी बांध खोल दिए जाएँ जिससे नदियों में पानी आ जाए ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके पेड़ पौधों से हरा भरा रहता है वातावरण शुद्ध वायु मिलती है हमें और सरकार से भी कहा जाएगा कि पेड़ों की कटाई पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जाए ताकि पेड़ों की कटाई बंद की जा सके रोक लगाने के वावजूद भी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है जिस पर सरकार विशेष ध्यान दे नदियों के जल को दूषित किया जा रहा है उस पर भी सरकार विशेष ध्यान दे और लगाए जैसे शहरों में लगा रही है वैसे गाँव में भी रोक लगाए हर चीज़ पेड़ पौधों पर भी और नदियों पर भी यदि शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग शुद्ध जल पिएंगे पहले के जो लोग थे वो नदियों के जल का उपयोग करते थे उसी को पीते थे सिंचाई करते थे और खाने खाना भी बनाते थे उसी से और अब इतना दूषित हो गया है कि कोई उसका उपयोग ही नहीं करता है और न ही उसका उपयोग किया जाता है